एकदां कितें आलें हांव स्कुलान णव्वेक शिकतालो म्हाज्या क्लासीन एकटो सामको मोसतो करपी मस्तो भुरगो सद्दां आमच्या वांगडा झगडीं करतालो एक दीस कितें आलें टिचर एली आनी आमकां असायमेंट करपाक वांगडा घातलें ताचें नांव अंकूश आमचें कशेंत पटनासलें टिचरीक सांगल्यार टिचर ना तुमकां तो करपाचोच पडपा अ असानमेंट करपा म्हणून सांगलें मागीर अ मागीर आमी विंडमील असो प्रोजेक्ट करपाचो थरयलो मागीर हांव तांच्या घरा वतां जाल्यार हो नासलो मागीर दुसऱ्या दिसा गेलो मागीर घराकडे आमी प्रोजेक्ट करपा लागले घरा कडेन वसून पळयता जाल्यार तो सामको ओग्गी बापाय फुड्यान कांयत मस्ती करना मागीर आमी तो प्रोजेक्ट कंप्लीट केलो हळू हळू आमी फ्रेण्ड जावपाक लागले तो घरान एकलोत न्हय म्हणून कॉलेज स्कुलान येतालो आनी मस्ती करतालो आमच्या वांगडा झगडटालो घरा कोमो कसो ओग्गी बसतालो मागीर आमी फ्रेण्ड जाले खूब दीस गेले आमी फ्रेण्ड जाले आतां तो मस्ती करना